वो मुझे वैक्सिंग करवाना है करवाना है हाँ जी टू एट्टी इससे कम थोड़ा नहीं हो सकता अच्छा थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा हो तो जैसे हम एक दो एक्स्ट्रा आ जाते कस्टमर तो हम पाँच जने आ रहे साथ में सब नहीं सबको अलग अलग करवाना है किसी को डार्क सर्कल्स है वो किसी को फेशियल करवाना है किसी को आइब्रो करवानें हैं

हाँ और मतलब वहाँ पे मतलब हो तो सब अच्छे से जाएगा आपके मतलब टाइम कहाँ कहाँ क्या है वो बता दीजिए मेरे को हाँ और जैसे अगर हमें दुल्हन को रेडी करवाना हो तो क्या प्राइज़ होगा अच्छा हाँ ज्वेलरी तो ब्राइड की होगी अच्छा तो वहाँ पे वो ब्राइड को आप कितने टाइम में मतलब कंप्लीट रेडी कर दोगे अच्छा अच्छा और अगर जैसे मैं ब्राइड को एक दिन पहले लेके आ जाऊँ ये बाकी सब फेशियल वगैरह करवाने के लिए तो

अच्छा तो मैं ब्राइड को भले दो तीन दिन पहले दो दिन पहले ही करवा लूँ फिर जब रेडी करना हो तो उस दिन आपको सिर्फ मेकओवर करना रह जाएगा हम कल तक आ जायेंगे अब नाम वगैरह सब हम लिखवा दें आपको पहले सब इन्फॉर्मेशन

ओके मैम हम कल आ जायेंगे ठीक है नमस्ते हाँ नंबर है फाइव एट टू ज़ीरो नाइन सेवन डबल ज़ीरो फाइव थ्री ओके मैम वेलकम